ہلو سر آپ کیب ڈرائور بات کررہے ہیں سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کل شام میں چار بجے کے لیے میں نے آپ کے یہاں سے ایک الٹو کار بک کی ہے یس سر ایئرپوٹ جانے کے لیے سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایئر پوٹ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا ہمارے یہاں سے مجھے سنٹرل دہلی سے ایئر پوٹ جانا ہے یس سر اور آپ میرے پاس کب تک پہنچ جائیں گے کیونکہ تاخیر کی صورت میں مجھے فلائٹ مس ہونے کا خدشہ لگا ہوا ہے کیونکہ ایک بار میرے ساتھ یہ حادثہ ہوچکا ہے بھائی تو سر پلیز آپ ذرا سا وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں بڑی مہربانی ہوگی سر